देखिए हम अगर फोटोग्राफर को फोटोग्राफर को अपना भी फोटो शौक से हम लोग जैसे खिंचाते हैं और फोटो खिंचाने बाद अच्छा यदि बेहतर फोटो फेस टू फेस निकालता है अच्छा बेहतर रिज़ल्ट हम लोग को देता है तो उस फोटोग्राफर को हम लोग ऐसे सलाह देते हैं कि हम लोग आपके यहाँ फोटो अच्छा से अच्छा मनवाएँ ताकि आपके कारीगर और आपकी कलाकारी अच्छा रहे इसलिए हम लोग फोटोग्राफर को बढ़ावा देते हैं और उसका अच्छा से अच्छा बेहतरीन उसका रिज़ल्ट हम लोग एक दुसरे और तीसरे आदमी समाज में जाके बोलते हैं कि वो फोटोग्राफर बहुत बेहतर अच्छा फोटो निकालता है यही सलाह हम लोग देते हैं कि फोटो से यही हम लोग समझ पाते हैं कि फोटो अच्छा निकालता है तो फोटो निकालने का प्रयास